یہ سوال کا جواب ہے اردو زبان جو ہے ایک بہت میٹھی زبان ہے اور تہذیب والی زبان ہے یہ بہت اچھی لگتی ہے سب زبانوں سے بہتر زبان اردو زبان ہے اوکے ٹھیک ہے جب کوئی شخص اردو زبان میں بات کرتا ہے تو اس کا لہجہ بہت خود بخود میٹھا ہو جاتا ہے اور اچھا لگتا ہے اور کچھ طریقہ بھی آ جاتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے